हूंअ त मूंखे सभिनी प्रोग्रामनि में ॻायन सुठो लॻंदो आहे पर मूंखे झूलेलाल जा पंजड़ा गीत ऐं कलाम ॻायन वधीक सुठो लॻंदो आहे मां झूलेलाल चालीहा जे प्रोग्राम में ॻायन तमामु पसंदि कंदी आहियां हिते मां झूलेलाल जी भक्तीअ में ॿुॾी वेंदी आहियां हिन जे अलावा मूंखे जुदा जुदा धर्मिक प्रोग्राम में बि ॻाइणु सुठो लॻंदो आहे राम नवमी ते राम जा भॼन ऐं नवरात्रिन में माता जा भॼन बि मां ॻाईंदी आहियां